नमस्ते हाँ कार तो है कार कैसी चाहिए थी आपको कि मतलब फ़ाइव सीटर चाहिए या सेवेन सीटर है तो मेरे पास देखो तीन चार कार हैं मेरे पास ठीक है बोलेरो वगैरह तो मॉडल किस टाइप का लेना चाह रहे हो कितना पुराना कितना क्या मतलब दो हज़ार बीस है दो हज़ार इक्कीस है ठीक है दो हज़ार अठारह है दो हज़ार उन्नीस है कौन सा मॉडल लेना पसंद करोगे बजट क्या होगा तुम्हारा कितना मतलब पैसा खर्चा कर दोगे एक डेढ़ लाख में बोलेरो कहाँ आएगी फिर तो ऐसा है कोई अल्टो वल्टो अल्टो वल्टो मिल जाएगी अल्टो मिल जाएगी ठीक है ये स्टार वगैरह हैं ये सब मिलेगी तो एक डेढ़ लाख में फ़ॉर्चुनर कहाँ से आ जाएगी ये बताओ आप फ़ॉर्चुनर की कीमत मालूम है कितनी है पैंतीस से चालीस लाख रुपए आँय दो लाख तो भी मुश्किल पड़ेगा कौन सी फार्चुनर कम से कम पैंतालीस लाख पचास लाख की है टॉप मॉडल उसका कम से कम उनचास पचास का है दूसरी क्या दूसरी क्या तुमको हम अल्टो दे दें कहो तो अल्टो हैं मेरे पास दो तीन दो हजार सोलह मॉडल है तो तुम अपने लिए लोगे या चलवाने के लिए लोगे तो डीज़ल उज़ल ले लो चार से पांच लाख में आएगी हाँ अगर इतना लगा सकते हो तो बताओ फिर सोचा जाये कुछ आगे इतना इन्वेस्ट करोगे कितना इन्वेस्ट करोगे ये तो दो डेढ़ लाख की गाड़ी आती है टाइम पे वहां साइकिल ले लो भाई हाँ हाँ मारुती वैन हाँ हाँ हाँ वो वो आ जाएगी बजट में हमारे चलो ठीक है आ जाओ दुकान पे आ जाओ तुमको बताते हैं फिर ठीक है ठीक है नमस्कार